सार खुलुमबाय आङो केसब बर' आं नोंथांनि फरायसालिआव फोरोंगिरिनि थाखाय मोनसे आरजलाइ होदोंमोन नोंथाङा मोन्दोंना औ औ माबा जाना दङ एसे

आच्चा औ औ अ सार आङो साइन्स आरो मेट्सआव आं रोंगौथि दङ बे आयदायावनो बेनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन आयदायाव होनो हागोन जेबो नङा आरो बे मोननै आयदायाव आं साबसिन मोनो नोंथाङा बेखौ आङो सार्भिस होनो हागोन आरो बेयाव नोंथाङा जुदि आंनो अननानै जुदि होयोब्ला अ सार सार

अ सार अ साइन्सखौ आं लानो हागोन अ सार औ सार मोजां जागोन सार खोब जागोन सार जागोन नंगौ सार जागोन सार जागोन अके सार अह